नमस्ते

चलो घूम आओ हाँ चलो हम हैं हाँ हाँ हाँ

देख आओ चल के हाँ हाँ हाँ हाँ तो आप आप बस से जाइ अरे ट्रेन से जाइए बहुत सही रहेगा आराम से कम किराया भी लगेगा उसमें किराया भी कम लगेगा तुम्हारा और आराम से जाएंगे आप भीड़ भक्कड़ होगी नहीं और आराम हाँ पहुँच जाएंगे सुबह सुबह सुबह ले

सुबह ले पहुँच जाएंगी छह सात बजे हाँ हाँ धर्मशाला है बना हुआ है वहीं हाँ मिल जाएगा वहाँ धर्मशाला बना है हाँ वहां वहाँ सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी तुमको ये सब मिल जाएगा तुमको यहाँ खाने को भी मिलेगा वहाँ भण्डारा चल रहा है हाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे है ज़्यादा दूर नहीं हैं भण्डारा चला है वहाँ थोड़ा बहुत बना लीजिए आप खाना डगर के लिए वहाँ तो भण्डारा ही चल रहा है इस समय हाँ डगर हाँ वहाँ सब कुछ मिल जाएगा इस समय भण्डारा चल रहा है वहाँ सब कुछ मिलेगा सफ़र के बना लीजिए आप थोड़ा बहुत हाँ बना है बहुत अच्छा है दर्शन वहाँ बड़ी मान्यता है हाँ वहाँ तो बड़ी मान्यता है वो जो मनोकामना पूरी हो पूर हो जाए ठीक नमस्ते नमस्ते जाओ